देखिए हम गैस के बारे में बताते हैं आपको गैस एल पी जी गैस लेते हैं हम लोग वहाँ पर जैसे लाते हैं तो उसको चालू करने से पहले हमको चेक करना होता है अच्छा से चेक करते हैं चेक करने के बाद होता क्या है कि जैसे पाइप को देख लेते हैं रेगुलेटर को चेक करते हैं फिर चलाते हैं उसे चला कर अच्छा सा मेंटेन करके उसको हम रखते हैं खाना पीना अच्छा से बनाते हैं और उससे हम यह सब कर रहे हैं यहाँ अपना यहाँ करते हैं अच्छे से सेफ्टी से करते हैं फिर खाना वाना बनाने के बाद उसको क्या करते हैं कि जब उसको ढक अच्छे से एक कवर होता है हम एक सेफ्टी से जैसे कि वह बोरा वगैरह है उससे हम ढक देते हैं अच्छा से सब चीज़ को इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं अच्छा से उसको रखते हैं और सफाई सुथरा रहता है अच्छा से रहता है कोई तरह के बात नहीं और अपना करते हैं हम आराम से और बाकी बच्चे लोगों को भी हम देखते हैं उनको भी समझाते हैं कि बेटे ऐसे गैस को सेट करना है इस हिसाब से जलाना है ऐसे मेंटेन करना है अगर कहीं से कोई तरह की लीकेज आ जाता है तो उसको क्या करते हैं कि तुरंत जैसे हम एक दो मीटर का तार मतलब पाइप लेकर रखते हैं उसको सेट करते हैं उसको अच्छा से हम अपना बना कर रखते हैं ताकि बच्चा लोग हैं फैमिली लोग हैं उनको कैसे अच्छा से रखना है वैसे सब हम अपना रखते हैं उनको अच्छा से कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि हम गैस ऑन किए रेगुलेटर चालू करते हैं अब रेगुलेटर चालू किए तो भई वहाँ से लीक लीकेज कर रहा है तो उसको हमको बंद करने से क्या होता है कि इसको सबसे पहले तो बंद करें फिर उसके बाद उसको अच्छा से मेंटेन चेक करके और अच्छा से उसको रखना है और फिर उसको अच्छा रेगुलेटर लेकर उसमें आप लगा दीजिए अच्छा से ठीक हो जाएगा फस्ट क्लास है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा और ऐसे करके हम रखते हैं अलग से एक पाइप भी रखते हैं जो अच्छा होता है फस्ट क्लास से चलता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम गैस लाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी चेक करना होता है कि जैसे कि आप हमको बर्नल खोलिए उसको चेक करके बताइए कि भइया आप कैसे दे रहे हैं उसको चेक लीक तो नहीं कर रहा है या उसको उसी वक्त चेंज भी कर लीजिए या उसको वेट कर लीजिए कि हाँ इतना है कि नहीं है ये सब करना होता है यह ज़रूरी जानकारी है अगर ऐसे हम नहीं करते हैं तो होता क्या है कि कभी उसका वासर कटा होता है तो उसको हम उन एजेंसी पर चेक कर लीजिए भइया से वो एक छोटा सा रबर होता है वह ले लीजिए अच्छा से उसको रखिए और उ अपने से भी उसको आप लगा सकते हैं या जैसे बाय द वे कभी ऐसे हो जाता है घटना तो उसको हम ठीक करते हैं